قانونی دستاویزات حاصل کرنا ایک انوکھا تجربہ ہے کیوں کہ دیگر تعلیم کے مقابلے یہ ایک مختلف کام ہیں اور ایک مختلف فن ہیں باضابطہ فن ہے اور اِسی کے دستاویزات حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے دشواریاں ہوتی ہیں فن قانون کی کُتب کا رجوہ کرنا پڑے گا اُن اُن کو کمانا پڑے گا تب حاصل ہو سکتے ہیں دستاویزات اور اُن سے متعلق تفصیلات اور جو تفصیلات ذاتی ذات پر من منحصر ہوتی ہیں پرسنل انفارمیشن سے متعلق ہوتی ہیں اُن کا حاصل کرنا ذرا دشوار کُن ہوتا ہے اور جو سرکاروں کے خفیہ دستاویزات ہوتے ہیں جو عام طور سے گروم کرنے کے خفیہ دستاویزات ہوتے ہیں اور جو کسی طرح کی عالمی سطح پر کوئی کردار ہوتی ہیں کسی مُلک کی تو اُن دستاویزات کا حاصل کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے اور کچھ معلومات اِسی طرح کی بھی ہوتی ہیں جن کے لیے آر ٹی آئی کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ ذرا مشکل کام ہے لیکن ہو جاتا ہے